हलो हा मिली वेंदी हा अच्छा ड्रॉइंग जी घटि में घटि वीह रुपया हम्म हम्म हा त तव्हांजे लाइ ॿ रुपया घटि थी वेंदा अरड़हं अरड़हें रुपए थी वेंदी त

न त तव्हांखे त पूरो डजन जो पैकेट खपे त हुन में हिकु हिकु पैकिट में तव्हांखे ॿिनि ॿिनि रुपयनि जो फ़ाइदो थी वेंदो ठीकु आहे तव्हां नटराज जी

नटराज ऐं नटराज ऐं कैमिल ईंदी आहे उहे तव्हांखे घणा डजन खपेनि त हिकु हिकु पेंसिल टी रुपए जी ईंदी आहे ऐं जेकी कलर पेंसिलूं ईंदियूं आहिनि उहे जेके आहिनि हुन में हिक पैकिट में छह बि हूंदियूं आहिनि ऐं ॿारहं बि हूंदियूं आहिनि हा उहे बि रखंदा आहियूं ठीकु आहे तव्हां चयो था त तव्हांजे लाइ सोरहं रुपया लॻी वेंदा हिन खां घटि कोन लॻंदो उहो तव्हांखे के जेतिरो खपे जें हिसाब सां भई डजन में खपेव पीस में खपेव

हा त पोइ त चालीह रुपए जो बि ईंदो आहे वॉटर कलर ईंदा आहिनि ऐं कंहिं मोम कलर बि ईंदा आहिनि कैमिल जी

कैमिल जी ईंदी आहे तव्हांखे

हा उहो तव्हां वठण जॾहिं ईंदा त हुन हिसाब सां मां तव्हांखे घटि करे छॾींदसि अहिड़ी ॻाल्हि कोने कंपनी कंपनी सभिनी खां बेस्ट सभिनी खां बेस्ट कैमिल हूंदी आहे तंहिं खां पोइ ॿिएं नम्बर ते नटराज हूंदी आहे हा तव्हांखे जेको खपे त तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾियो त मां नोट कयां

ॿई तव्हांखे उहा ई लकिड़ी वारी खपेनि या मोम वारा मोम वारा हम्म हम्म मोम वारा खपनिव हा अच्छा

हा हा हा तव्हां अचो दुकान ते तव्हांजे साम्हूं तव्हांखे ॾेखारींदासीं ऐं तव्हां जेके कलर पसंदि कंदा आहियो जेको उहो त हुन हिसाब सां मां तव्हांखे अघ बि लॻाए छॾींदसि ऐं ओॾी महिल तव्हांखे ॾेखारींदसि हा उहो तव्हां हमेशह ई ईंदव जॾहिं ॾिसंदव त पाणेई ईंदव ऐं घर जी ॻाल्हि आहे सिंधी माण्हू आहियूं पाण में भाईबंध त इनकरे तव्हांखे अघु सुठो ई लॻंदो ऐं शइ तव्हांखे सौखी मिलंदी हा हा उहा त हा न त तव्हां हिकु दफ़ो ईंदव त हमेशह ई ईंदव ऐं ॻोल्हींदा ईंदव त उहा दुकान किथे आहे त इनकरे तव्हां हिकु दफ़ो अचो दर्शन ॾियो त तव्हांखे अघ ऐं क्वॉलिटी सभु शइ हिन ई तव्हांखे मार्जिन मिली वेंदी

हा असांजी एड्रेस अमीनाबाद में दुकान अथव ठीकु आहे ओके हलो पेंसिल